जोंनि बे जायगायाव जोंनि बे दतमा ओनसोलाव गोबां हारिनि दङ जेरै बाङाली दं बर' दं राजबंशी दं बांगाल दं बेफोरजों ज' मिला मिसा ज'यैनो जोङो मिलायनानै बेफोर हारिजों ज' थायो बेनिफ्राय जों मिला मिसा जानानै ज' मोनसे रायजोआवनो मोजाङै मोजां थाहैनो ज'यैनो ज' ना हमनाय हमलायो आरो लोगो बिदि जालायलायो ना हमनो थांनाय समाव गावजों गाव गाबज्रिलायो फैदो ना हमहैनोसै जों ना मोनबोयो गोबां ना मोनबोयोबा जोङो बेफोरखौ बाजारफ्राव फानना हायो आरो न'खरावबो जानो थाखाय एसे दोननानै बे ना हमनायजों माखासे खरसबो बायदिसिनाबो बायनो हायो बेफोरजों सोलिनो हायो जोंनि न'खराबो